नै जुलाइ जिगुजौ गुजिस्नि नैजिगु जुन जिगुजौ गुजिदाइन से जानुवारि नै रोजा थाम नै जुन नै रोजा बा जिब्रै मे नैरोजा जिनै